हम ऐसो नई दिल्ली गए थे और वहाँ ऐसो एक विदेश विदेश के लोग आए थे तो उनसे हम बातें किए तो उनसे मतलब अपने बारे में परिचय वरचय दिए तो हमें अच्छा लगा और कौनसी क्या जगह है वो अपना जगह के नाम भी बताए थे और जब हमसे हमारी बारी आई तो हमें भी बताया कि आप कहाँ से हो तो हमने बोला कि मैं बिहार रहने वाला हूँ समस्तीपुर ज़िला का हूँ तो बोला क्या कि आपके मतलब कैसे क्या है हिंदी में ही बात हुआ था हम दोनों में तो बात करते करते दोस्ती हो गया दोस्ती हुआ तो बोला कि आपके बिहार में क्या क्या हुआ था जैसे अपने में हम उनको बताए कि खेती बाड़ी होता है गेहूँ चना धान मक्का ये सब होता है और अच्छे अच्छे जगह हैं नदी तालाब ये सब पूरे साफ़ सुथरा रहता है तो वो बोले क्या कि ठीक है अच्छी बात है बोला कोई अच्छा जगह बताओ प्रसिद्ध जगह तो हमारे है सो पूसा युनिवर्सीटी है ऐसा ही है जो वहाँ पे विदेशों विदेशों जगह से बहुत जगह से लोग आते हैं और वहाँ पे है सो बहुत मतलब ऐसो खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिलता है वहाँ पे सो हर तरह का बीज मिलता है तो वहाँ पे क्या होत तो उनसे बातें करते हुए अच्छे लगा तो फिर बात फिर उनसे मिले फिर बोले कि कभी होगा तो हम आते हैं बिहार समस्तीपुर ज़िला है सो बहुत अच्छा है पूरा साफ़ सुथरा है तालाब उलाब साफ़ हो जाता है हम लोग जाते हैं क्या वहाँ पे जाके अपना मस्ती मौज करते हैं और खेती बाड़ी भी बहुत अच्छा होता है तो ये सब हम बताए कि वहाँ पे किरकेटिंग के लिए और किरकेटिंग के लिए फ़ेमस है और और ऐसो पढ़ाई लिखाई में भी बिहार है ऐसो आगे चल रहा है तो उसने जिससे हम बात किए विदेश के लोगों से तो वो बोले क्या कि ये तो बहुत अच्छी बात है हम भी है ऐसो बिहार में आएँगे कभी भी तो हम बिहार ऐसो युनिवर्सीटी पूसा पड़ता है हम लोग का वहाँ हम भी जाके एक बार घूम लेंगे कैसे क्या है नहीं है तो हम अपने बारे में बिहार के बारे में बताए तो बोले कि आपका तो बहुत अच्छा जगह है हम भी आते हैं और सब जगह घूमेंगे तो हम बोले उनको के एक बार आइएगा तो युनबर्सीटी एक बार ज़रूर आप घूमिएगा क्यूँकि युनवर्सिटी है सो अपना है सो बहुत अच्छा जगह है बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे हर चीज़ का प्रकार का सब चीज़ सब चीज़ मिलता है बीज हो गया सब चीज़ मिलता है उसमें फल फूल का जितना बीज बाज हो गया सब चीज़ वहाँ मिलता है